ہاں میں پروفیشن سے آرکیٹکٹ ہوں اور آرکیٹیکچر کیا ہے پونے سے اور ابھی میں جو پہلے کچھ چند سال ٹو تھاوزینڈ ففٹین تک میں ایز ایز اے آرکیٹیک اور انٹیریئر ڈیزائنر ہی کام کر رہی تھی لیکن ابھی میں نےکچھ اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر اپنی نوکری جو ہے چھوڑ دی ہوئی ہے اور میں فری لانس کام کر رہی ہوں آن لائن کراؤڈ ورکر کے طور پر تو ٹھیک ہے وہ بھی ایک تھی زندگی یہ بھی ایک زندگی ہے